हांव म्हज्या जिणेंत सगळ्यांत चड किंमत म्हाज्या परिवाराक म्हणजे म्हाज्या कुटुंबाक दिता आं तेंतूत मम्मा आयली बाबा आयलो भयण येयली म्हाजी आनी आमच्या घरांत आसा तो कुत्रो हेंका हांव सगळ्यांत चड किंमत दिता कित्याक की सदांच हीं चार जाणां जीं आसा तीं म्हाज्या वांगडा आसतात खंय कितें जालें खासकर अडलें जाल्यार सगळें सारकें पळोवपाक म्हाका आसता केन्ना बोरो पडलो बोरो ना जालो वें दुयेंत आयलें जाल्या म्हाजी काळजी घेवपाक हीं आसतात आनी एक अं कितेंय गोश्टी आसतात उलोवपाचें बी जालें कितें प्राॅब्लम बी जालो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव ह्याच मनशां कडेन वयता कित्याक कि तेंचे कडल्यान जे सल्ले मेळटा खूब फावटीं डिफ्रंट आसतात बट ते सल्ले म्हाका बं जेन्ना हांव ते सल्ले घेतां आनी ते प्रमाणान हाडटां तेन्ना एक जें किदें वायट जाल्लें तें सुट्टां चुकतां आनी मातशें सगळें धागे दोरे सुरळीत जातात आनी तेचे खातीर हेंकां हांव सगळ्यांत चड किंमत दितां